اردو زبان اور ریاست کی بولیوں میں کیا فرق ہوتا ہے الفاظ کا فرق اندازے بول چال لکھنے کا طریقہ اور کہاں استعمال ہونا ہے اس کا جانکاری ہونا ضروری ہے اردو میں عربی اور فارسی الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جبکہ علاقائی زبانوں میں دیسی الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے اردو بولنے کا طریقہ نرم اور سلیقے والا ہوتا ہے جبکہ علاقائی بولیاں زیادہ گاؤں کے انداز میں بولی جاتی ہے اردو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے علاقائی بولیاں زیادہ تر ہندی یا کبھی رومن میں لکھی جاتی ہے اردو زبان زیادہ تر جبکہ علاقائی بولی روزمرہ کے سادہ بات چیت کے استعمال میں کیا جاتا ہے اردو زبان اچھی زبان ہوتی ہے جس میں اردو کا استعمال کیا جاتا ہے اردو زبان میٹھی زبان ہوتی ہے